शहरांत आनी गांवांत हातू भितर खूब फरक आसता आमचें सगळें ल्हानपण ह्या गांवांतच गेल्ल्यान आमकां सदांच गांवची याद येता आनी केन्ना काय गांवांत पावल्यार पुरो जाता ल्हानपणांत आमी सगळीं ज्यो ज्यो कितें मस्ती केल्ली ती सगळीं याद जाता सगळ्यांत म्हत्वाचे म्हळ्यार गांवांत बरी शुद्ध हवा मेळटा शहरांत ती मेळना गांवची शेतां भाटां न्हंयो ह्यो शहारांत आमकां पळोवपाक मेळना गांवचे उत्सव तातूंत नाटकां जावपी काले धालो शिगमो हे आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा गांवच्या डोंगरा माथ्यार चुन्नां काण्णां हीं खावच्याक मेळटात झाडार चडून आमी जगमां जाम हे पयलें ल्हानपणांत खातालीं ताची सगळी आठवण येता आनी आमकां तें केन्ना परतून वचून थंय खावपाक मेळटलें अशें जाता गांवच्या देवळा चर्चींनी जावपी फेस्तां नाटकां पळोवन आमकां आमकां रातींचे रातीं केन्ना आतां रातीन सुद्दां याद जाता आनी स गांवच्या कट्ट्यार बसून आमी सगळे भुरगे जाणटे जे गजाली करताल्यो त्यो आमकां शहरांक करूंक मेळनात ताका लागून आमकां परतून परतून गांवची याद जाता आनी गांवांतूच वचून रावचें अशें दिसता